हलो जी सर नमस्ते सर मुझे मेरी माँ की तबियत खराब है उनका ऑपरेसन करवाना है तो मुझे क्या है सोना अपना गिरवी रखना था आपकी बैंक में जी जी सर सोने पे लौन चाहिए था गोल्ड लौन अपने पास सर करीब दस या बारह तोला सोना होगा हाँ तो इसपे कितना पैसा मिल जाएगा सर कितना चल रहा है जी अच्छा अच्छा अच्छा इसका सर ब्याज ब्याज क्या रहेगा सर इसका सोलह परसेंट यानी कि अपन को मान लो करीब कितना पैसा मिल जाएगा दस तोला मान लूँ सर अच्छा सर जब तक अपना ब्याज रहेगा तो सर क्या किस्तों में मंथली किस्तों में जमा होगा या क्वाटरली होगा तीन तीन महीने में या छ छ महीने में अच्छा आच्छा अच्छा जैसे अपन पूरा अच्छा एक महीने का अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो ठीक है सर सर ऐसे चाहिए पाँच लाख रुपये मिल जाएँ अपन को जी सर जी सर डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा सर डॉक्यूमेंट अच्छा अच्छा बैंक आ जी सर जी सर थैंक यू सर थैंक यू ओके जी ओके सर